आथिखालावथ' दानि मुगायाव बहुद गाननाय जोमनायफ्राबो सोलायबोजोब्बाय गाननाय जोमनायखौ नायोबाथ' गोदोनियाथ' जेबो फाराग गैला आरो दानिजों गोदो माने अभाब दिन जिला जिथा जि साखानाय दिनमोन आरो दानि मुगायाव बोरैबा बेलेग जाबोथारलायबाय दा बेखायनो गाननाय जोमनाय खोनायोबा गोदोनिफ्राय बहुत फाराग दा बे फारागखौ नायोबानोथ' जोङो आसरित जाहैबाय आरो जानायालाय गोदो गामसा जिला जिथा माने गस्ला गांसेखौनो बोसोरसे गाहाम गाननांगौमोन दाथ' बिदि गानला दानियाथ' नै गोदान गोदान गस्ला गिनजिया मारामखाबा आं बायो गाननाय जोमनाय देला माला आरो गोदो मा दसा थुसा जि ओंखारोमोन आजिखालाव खमबल जाहैबाय खम्बलनिफ्राय आरो साबसिन जाबावबाय गुदुंनिफ्राय गुदुं गुदुंनिफ्राय गुदुं दा दानि दिनावथ' हिन्जावफ्राबोथ' दखना आजिखालि फन्द्र' हाजार बिस हाजारनिसो गाननाय लांबाय गस्लाफ्रा गोदो माबानि गानोमोन थ्रिस सल्लिस थाखानि दाथ' देरस' दुइस' ब्लाउसफ्राबो आरो जोंबोथ' दा हाजार बारस'निसो गानग्रा जाबाय गोदो माबाखौनो मोनामोन गोदोनिफ्राय बेनिखायनो जों दा गाननाय जोमनाय गासैबो देला माला सेनदेल जरासेखौनो जों बायनो हायामोन आरो गोदो माबा फैथासो गानोमोन जों बै मथर थायनि बे मथर थायनि फैथा दानियाव गोदान गोदान जुग जुगानो सोलायनाय रखम जाहैबाय बे जुग सोलायनाय हिसाबैनोथ' दा डेभलपबो जाबोदों देला माला जेरावबो सोरखिनोबो हादों दानि मुगायाव बेनिखायनो गाननाय जोमनायाबो बहुज जौगाहोदों आरो मानसिफोरखौ हारिमु आरो जेरै आरनाइ ओंखारदों आरनाइखौथ' गोदो जों सिनायनोनो हायामोन बिहु फालि गांसेखौनो नुफेरबायामोन बेबायदि आरो बे दानि मुगायावसो गोदान गोदान ओंखारगासिनो दं दा गाननाय जोमनाय देलाइनाय आरो आजिखालि सोब इयुनिफर्म जाजोबबाय

बेनिखायनो दा जुगजुग हिसाबै सोलायबाय आरो सोलायनायालाय गोदो बिदि गैयामोन हायानोमोन हाय स्कुलावथ' ओरैनो माबासो फायजामासो गानला बायोमोन गस्ला खायमा दाथ' स्टेनदार्द स्टेनदार्द जुथा मजा लंपेन्ट हिन्जावफ्राबो मथा मथि दानि सिख्लाफोरनो लंपेन्टसो गानहोला बायबायलै बेखिनियानो आरो गथ' गथाइयाथ' मा बुंबावनो गथ' गथाइयाबो बेनोसै देला माला नङाबा जाला जुथा गोदान गोदान नांबाय लंफेन्ट गोदान नांबाय आजिखालि गोजाम मालखौनो गानला आरो गाननाय जोमनाय देलायनाय बेखिनियानो बेखिनिखौ बुंथ'बाय आं